हम खाना बनबैके प्रतियोगितामे भाग लेलहुँ अपन इसकुल से जब हम आठमामे छलहुँ तऽ हमरा सभके इसकुलमे प्रतियोगिता एलै खाना बनबैके तऽ ओहिमे हम हिस्सा लेलहुँ आओर अपन खानाकेँ मतलब कला जे होइ छै जे हम अपन प्रदर्शित केलहुँ खाना बनेलहुँ आओर हम जब हमर खाना बनि गेल हम हुनका औ आओर शिक्षक सभकेँ खाना टेस्ट करवेलहुँ तऽ ओहिमे रिजल्टमे पता चलल हमरा जे प्रथम स्थान हम आएल छी भेल छी आओर हमरा पुरस्कार भेटल यऽ जे हम खाना चैम्पियन बनल छी और हमरा विद्यालयोमे सभसँ ऊपर राखल गेल अछि खाना बनबैमे कि खानाई बड़ नीक बनबै छै आओर अच्छा बनबै छी नीको बनबै छी खाइयोमे नीक लगै छै सभकेँ